नमस्ते नमस्ते नमस्ते अरे हमको घूमना है यहाँ कोई मंदिर बढ़ियाँ है मंदिर को घूमना है टूरिस्ट में आए हैं कार वाले हो ना तुम कार का भाड़ा कितना लोगे थोड़ा काम करो भाई हम घूमने आए हैं मंदिर कौनसा कौन कौनसा मंदिर बढ़ियाँ है यहाँ अच्छा मंदिर जहाँ हो

अरे जौनपुर जिला में कौन मंदिर है उसको बताओ हम जौनपुर जिले में हैं जौनपुर जिले का मंदिर बताओ ना बनारस का कितना भाड़ा लगेगा ये थोड़ा कम करो भाई इतना भाड़ा हम लेके नहीं आए हैं न मंदिर घूमने के लिए आए हैं जो स्थान पर जाएँगे पूजा पाठ करेंगे वहाँ मंदिर घूमेंगे और वहाँ से और कहीं कोई स्थान बढ़ियाँ हो वहाँ भी घूमा दो हाँ तो ले चलो घूमा दो भाई हमको जो पैसा लगेगा दूँगा मैं मंदिर पर दर्शन करवा अच्छा चलो कहाँ पर बनारस में चलो ठीक है तो पैसा थोड़ा कम कर दो ना ज्यादा पैसे थोड़ा कम करो भाई हम दूर से आए हैं थोड़ा बहुत कितना काम करोगे कुछ तो बताओ चलो ठीक है अपनी कार लेके आ जाओ फिर चलते हैं घूमेंगे घूमा दो भाई मंदिर में दर्शन करेंगे पूजा पाठ करेंगे जो अच्छी अच्छी जगह हो हम तीन चार लोग हैं

चार चार सौ रुपए नहीं होगा चलो भाई ठीक है चलो घुमाओ पाँच सौ लगेगा तो पाँच सौ लगेगा खाने के लिए क्या क्या मिलता है वहाँ होटल में कौन कौनसे बहुत सारी चीज हैं रोटी सब्जी में क्या मटर पनीर आलू पनीर

तंदूरी रोटी बनती है तंदूरी रोटी बनती है वहाँ दो रोटी मसाला डोसा मसाला डोसा भी मिलता है पानी पूरी हाँ तो चलिए दिखाइए पहले आप चलिए दिखाइए हमको खाने में क्या क्या मिलता है हमको क्या खाना अच्छा खाना चहिए ला हमको नमस्ते